भारत में वैसे तो कई तीर्थ स्थल हैं लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम नाम लें तो उसमें वैष्णो देवी मंदिर हरिद्वार सबरिमलय आदि है अगर हम वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो वो सबसे आकर्षण का केंद्र इस मायने में है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में है पहाड़ों पर है और लगभग वहाँ तक जाने के लिए तेरह से चौदह किलो मीटर की यात्रा करनी होती है उसमें आप घोड़े और पालकी आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ही वहां पर भैरव बाबा का मंदिर भी जाना ज़रूरी माना जाता है तो ये सारी मान्यताऐं है जो हिन्दू रिचुयल्स को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं वो उससे अधिक आकर्षित रहते हैं और वहां जाने की हर किसी की कोशिश रहती है दूसरा अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार भी एक तीर्थ स्थल है और वह इस मायनों में भी प्रसिद्ध है क्योंकी वहां गंगा नदी में स्नान करने के बाद लोगों की ये मान्यता है कि सारे पाप धुल जाते हैं तो इस तरह से देखें तो वहाँ जो एक प्रमुख घाट है वो हर की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध है